دہلی میں مختلف مذہبی اقدامات اور پالیسیوں کی اہم مثالیں ہیں نمبر ایک مذہبی مکالمات اور انٹر فیتھ دیگر دہلی میں مختلف مذہبی مقامات پر مذہبی مکالمات اور انٹر فیتھ دیگر کے انعقاد ہوتے ہیں جن کا مقصد مختلف دھرمی جماعتوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانا ہوتا ہے نمبر دو تہواروں اور مناسبتیں دہلی میں مختلف مذہبی تہوارات اور مناسبتوں کی تقریبات منعقد ہوتی ہیں جیسے کہ عید دیوالی کرسمس یوم عشق وغیرہ ان تقریبات مختلف مذہبی افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ مشترکہ جشن منانے کا موقع فراہم کرتی ہیں نمبر تین مذہبی تعلیم اور تعاون دہلی میں مختلف مذہبی ادارے اور سماجی تنظیمات ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تاکہ مذہبی تعلیم کی فروغ اور مذہبی اقدار کی ترویج کی جا سکے نمبر چار سماجی خدمات اور رفاہی منصوبے دہلی میں مختلف مذہبی اداریں اور سماجی تنظیمات سماجی خدمات فراہم کرتے ہیں جیسے کہ بہتر تعلیمی اور صحت کی سہولتیں محلی علاقوں کی ترقی اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے منصوبے ان تمام اقدامات کا مقصد بین المذاہبی اتفاق اور تعاون کو فروغ دینا ہے جس سے مختلف مذہبی اقدار اور سوچ کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ امن اور محبت کے ماحول میں رہ سکیں